नमस्ते जी हमको नाक में का चाहिए कान में का चाहिए पायल चाहिए बिछिया चाहिए हाथ का चाहिए मांग टीका चाहिए कान में का चाहिए गले का हार चाहिए आप बताइये क्या क्या दे रही हैं आप हमारी बिटिया की शादी पड़ी है उसके लिये आप कैसे दे रही हैं अरे कुछ कम करके बताइये हमारी बिटिया की शादी पड़ी है हमको ढेर सारे गहने लेने हैं आप इतना महँगा बतायेंगी तो हम कैसे ले पायेंगे आप कुछ कम करके बतायेंगी तभी तो दे पायेंगे हमें शादी में बहुत सारे गहने लेने हैं अपनी बिटिया के लिये आप कुछ कम कर

और बताइये क्या क्या बेचती हैं और बताइये हमको लेना है पायल लेना है पायल का क्या दाम बतायेंगी अरे कुछ कम कर के हमको बताइये हमको लेना है शादी के लिये हम को ढेर सरे गहने लेने हैं हम कैसे ले पायेंगे अभी इतना महंगा बतायेंगी कुछ कम करके बतायेंगी तो हम ढेर सारा गहना लेंगे आप इतना जी हमको शादी के लिये बहुत सारे गहने लेने हैं आप कुछ कम करके बताएं तो हम जी

आप भिजवा दीजिये

ठीक है तो आपकी दुकान कब खुलती है

ठीक है हमारे बिटिया कि शादी पड़ी है हमको गहने लेने हैं और बताइये क्या क्या बेचती हैं

ठीक है तो कितने दिनों का छुट देंगी आप कितने दिनों तक का छूट देंगी

ठीक है हम आपके यहाँ आते हैं शादी के लिये गहने लेने के लिये आप हमें दाम कम करके अच्छे से अच्छे गहने दीजियेगा नमस्ते